वैसे तो शिक्षा के कई रोजगार हैं भारत सरकार द्वारा योजनाओं का बच्चों को लाभ मिलता है लेकिन सरकार द्वारा भारत में युवा भटक रहे हैं इसलिए उनको रोजगार में दिक्कत आती है जब कि छात्रों को नौकरी तो भारत सरकार देती है पर उसका युवा लाभ नहीं ले पाते हैं जब कि शासन के द्वारा दिया गया हर युवा कौशल विकास केंद्र के निर्माण में यह खेती के हर उद्योग में जा सकता है लेकिन हर मनुष्य हर चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर हो जाता है ताकि वो मुख्यधारा क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में वो युवा जो ग्वालियर क्षेत्र से समान नौकरियों के अवसर मिलते है लेकिन शासन उस युवा का लाभ नहीं दे पाती है जब कि भारत में कई नौकरियाँ हैं कई उद्योग हैं कई कौशल विकास के शासन द्वारा उद्यमिता चलाई जा रही है कौशल विकास में तो कई लोगों को मौका दिया है करने का कंप्यूटर है इंजीनियरिंग के हैं ट्रेलर है बुनाई सिलाई केंद्र है मत्स उद्योग है अन्य उद्योग हैं का लाभ देती है लेकिन कुछ छात्र इस माध्यम से भटक जाते हैं कि हम क्या काम करें या नहीं करें लेकिन उनको चाहिए कि हमको जो हमने कुछ सीखा है उसी को ही काम करना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके और आगे अपने लिए तरक्की का रास्ता बना सकें